ہیلو السلام علیکم ماراجیا سے بول رہے ہیں اور ہم کو مکان چاہیے تھا رہنے کے لیے ہاں تو کیا آپ کے طروں سے مل جائے گی ہاں آپ کے پاس کس کس ن کاا مکان ہے کتنے قزم ہے کتنی لمبی چی جی مجھے سٹی میں ہی چاہیے سٹی میں ہی چاہیے ہاں جی

تھری بی ایچ کے بھی چلے گا ٹو بی ایچ کے بھی چلے گا بس اس کا ریٹ کیا کیا ہے وہ بتا دیجیے

ہاں باقی پانی وونی کی وغیرہ کا کوئی دقت تو نہیں آئے گی نا اس میں ہاں

تو پھر آپ کے پاس آنا ہوگا

ہاں ن نہیں ہم کو چاہیے شہر میں ہی کیونکہ بگغل وغل میں اسکول بھی رہے گا تو بال بچا پڑھانے میں اچھا ہوگا دور جانا نہیں پڑے گا جی تو ریٹ ویسے ریٹ میں بول رہے ہیں تو آپ ریٹ آئیےس تو بول رہے ہیں زیادہ بول رہ ہیں نا آپ ہاں سری بی ایچ کے کا چالیس چالیس لاکھ روپے زیادہ بول رہے ہیں آپ اس سے پہلے ہم جب بات کیے تھے تو اس کم میں دلو رہا تھا وہ تو ہم آپ سے آپ کے بارے ملوممہ رہی ہیں یہ کم میں دلات تھاب ان سے بات کرو تو ہم آپ کا نمبر لے کے آپ سے بات کر رہے ہیں نہ نہ چاہیے تم کا ت تھھر بھی بیس چاہئیے کی باری فیملی ہے نا بیی ایچ کے ن ہوا ہوں فسٹ سیکینڈ دونوں میں سے پئیسا رہے گا

انند ہاں اور کچھ کم نہیں ہو ٹھیک ہے آئیں گے تو آتے ہیں تو بات کرتے ہیں آپ دکان پہ ویسیے دکان کہاں پہ آپ کی یہ آفسس ٹھیک ہے ٹھیک ہے